गुरु गुरु गुरु कर मन मोर गुरु बिना में ना ही होर गुरु हर हिकु इंसान खे करणु ज़रुरी आहे छाकाण त जॾहिं असां गर्भ काल में हूंदा आहियूं त गुरु ही असांजी रक्षा कंदो आहे ऐं गु पहिरियों गुरु जनम वठंदा आहियूं त पहिरियों गुरु असांजा माता पिता हूंदो आहे जेको असांखे सुठा संस्कार ॾेई असांखे वधाईंदा आहिनि जॾहिं असां इस्कूल वेंदा आहियूं तॾहिं बि असांखे गुरुअ जी ज़रूरत हूंदी आहे जेको असांखे पढ़ाई लिखाई करणु सेखारिंदो आहे हर हिकु मोड़ ते असांखे गुरुअ जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं गुरु असांजी रक्षा कंदो आहे सभु इंसान कमु पवंदो त असां खे यादि कंदा पर गुरु असांखे बिना कमु बि यादि कंदो आहे ऐं असांजो भलो कंदो आहे जेको असांजे लाइ सुठो हूंदो आहे असांखे उहो ॾींदो आहे चवंदा आहिनि त जेको नसीब में आहे विधाता उहो ॾींदी आहे पर जेको न लिखियल आहे गुरु असांखे उहो बि ॾींदो आहे गुरु नाम सिमरन करण सां असां चोरासी योनिन खां बची सघंदा आहियूं मरण खां पोइ इंसान असांखे छॾे ॾींदा आहिनि पर गुरु असांजी वैतरनी पार करण में असांखे साथ ॾींदा आहिनि हिन लाइ हर इंसान खे ज़रूरी आहे त गुरु करे छो त गुरुअ बिना गत न थींदी आहे